किसी भी रचनात्मक कार्य में जोखिम होता हैं मैंने जब छः वर्ष की उम्र में चित्रकारी प्रारंभ की तब से अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया जिस में बहुत रचनात्मक जोखिम था क्योंकि चित्रकारी के लिए आप को समय निर्धारित होता है कि इस समय के अंदर आप को अपना कार्य पूरा करना होता है कभी कभी कार्य पूरा नहीं होता है कभी हो जाता है कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है मैंने चित्रकला में अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए हैं और कभी कभी असफलता भी मिली हैं इन प्रतियोगिताओं से मुझे कुछ सीखने को मिलता है तथा उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने को भी मिलता है तो मेरा चित्रकारी का अनुभव बहुत अच्छा था